मेरा पसंदीदा मौसम सर्दियों का है क्योंकि सर्दियों में हमें सर्दियाँ मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि हमें ज़्यादा बाहर घूमना नहीं पड़ता है क्योंकि सर्दियों में हम ज़्यादा मुझे भी ज़्यादा घूमना पसंद नहीं है तो इसलिए मुझे सर्दियाँ ज़्यादा लग अच्छी लगती है प्लस सर्दियों का एक बेनिफिट ये भी है कि सर्दियों में खाना हम अच्छे से खा सकते है खाना खा के हमें सोना ही होता है नींद भी अच्छी आती है और सर्दियों के अन्दर ये भी है कि मौसम भी बहुत अच्छा रहता है फर्श ठंडा रहता है इवन गर्मी नहीं लगती क्योंकि राजस्थान में हम रहते है तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो गर्मी से निजात पाने के लिए हमें सर्दी मौसम जो सर्दी का मौसम है वो बहुत अच्छा लगता है प्लस सर्दियों में इस तरीके के बहुत सारे व्यंजन बनते है जो हमें न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करते करते हमारे स्टमक को फुल फिल करते हैं प्लस हमें सर्दियों के अन्दर बहुत ज़्यादा भूख लगती है अगर हम कम्पैरिज़न कम्पैरिज़न देखें गर्मियों के अन्दर की गर्मियों के अन्दर हम ज़्यादा नहीं खा सकते है पर सर्दियों में हम ज़्यादा खा सकते है और बहुत सारी चीज़ें भी होती है तिल के लड्डू हो गए वगैरह वगैरह जैसे बहुत सारी चीज़ें मिल्क हो गया एक्सेक्ट्रा